हा मूंखे पखी ॾिसण जी जॻह हिकु दातर ऐं हिकु सासण आहे छो त मां सासण में पिणु अलॻि अलॻि प्रकार जा जुदा जुदा प्रकार जा पखी ॾिसंदी आहियां मूंखे पखियुनि खे ॾिसणु हुन खे चुगंदे ऐं हुननि खे उड़ंदे ॾिसणु ॾाढो वणंदो आहिनि पखी कहिड़ा रंग बिरंगी हूंदा आहिनि पखियुनि जो आवाजु बि एड़ो मिठो हूंदो आहे जीअं तव्हांखे जी शांती बि ॾींदो आहे तवां पखियुनि खे ॾिसी करे मन जी शांती प्राप्त करे सघंदा आहिनि पखियुनि खे दाणा ॾियण बि हिकु पून्य जो कमु आहे पखियुनि खे पाण ॾिसी उन्हनि खे पाण ख़ुशि थींदा आहियूं